ہمارے خیال میں تو کھیل کھیلنا بہت ہی اچھی طریقے ہیں ایسا کھیل جس میں فجیکلی جو ہے کام کرنے کا وہ ہو جیسے کہ کرکٹ فٹ بال وغیرہ یہ بہت ہی اچھی کھیل ہے اس میں لوگ دوڑتے ہیں اور اس میں جو ہے جب دوڑتا ہے تو بوڈی کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جسم کا ورزش بھی ہوتا ہے اس سے آدمی بیمار کم پڑتا ہے اور جو ہے ان کا صحت بنا رہتا ہے اور وہ لمبے سمے تک تندرست رہتے ہیں تو ایسے کھیل کھیلنا چاہیے جس سے ہم دوڑ سکیں چل سکیں ہل سکیں اس میں سب سے بہتر کھیل کبڈی کرکٹ فٹ بال یہ سب جو کھیل ہیں یہ بہت ہی اچھی کھیل ہے اس میں جو ہے آدمی دوڑتا بھاگتا ہے سب اچھے طریقے سے کھیلتا ہے کرکٹ وغیرہ بھی بہت اچھی کھیل ہے جس میں لوگ گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور ایک کیپٹن ہوتے ہیں سب بہتر طریقے سے کھیلتے ہیں اپنا اور اس میں زیادہ دوڑ بھاگ ہوتا ہے ایک ٹیم جو ہوتا ہے وہ ٹاس وغیرہ اچھال کے بیٹنگ کرتے ہیں سب سے زیادہ جو کرکٹ کے کھیل میں بھاگ دور ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں فلڈر کے ٹیمس جو فلڈر کے جو ٹیمس ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب کہ اپنا گیند اند وغیرہ پکڑنے کے لیے دوڑتے بھاگتے ہیں تو جو فٹ بال کے کھیل ہیں اس کھیل میں لگ بھگ کوئی کھلاڑی بیٹھا اوٹھا نہیں رہتا مطلب اس میں سب لوگوں کا ورزش ہوتا ہے اس میں ٹوٹل ٹیم جو ہے کھیلتے رہتے ہیں مطلب کرکٹ کا یہ رول نہیں ہے اس میں جو ہے ایک رول بیٹنگ ایک جو ٹیم ہے وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو دوسرا رونڈ جو ٹیم ہے وہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے ایسا کھیل کھیلنا چاہیے جس میں بیٹھا نہ جائے کنٹینیو کھیلا ہی رہا جائے تو اس زیادہ بہتر ہوتا ہے فٹ بال فٹ بال کھیلنے سے جو ہے سارے کے سارے ٹیم چلتے رہتے ہیں کوئی بیٹھا نہیں رہتا اس میں اچھے طریقے سے ورزش ہوتی ہے تو ہمیں اچھی طریقے سے فٹ بال وغیرہ کو کھیلنا چاہیے جس سے ہماری جو ہے زندگی میں جو ہے تندرستی آئے گی اور اچھے سے زندگی گزرے گی بیمار کم پڑیں گے لوگ اور جو ہے مطلب بوڈی اوڈی صحیح رہے گا اور صحت وغیرہ بھی بنے گا اور بوڈی وغیرہ میں درد وغیرہ نہیں رہے گا اور کم بیمار نہیں پڑیں گے آدمی جو ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں وہ جلد بیمار پڑ جاتے ہیں اور جب تک مووی بوڈی آپ کا موو نہیں کرے گا ریسٹ میں رہے گا تو آپ مطلب بیمار پڑیں گے ہی تو آپ چلنا گلنا چاہیے اور ایک ایسی کھیل کھیلنا چاہیے جس میں چلنا بلنا زیادہ ہو تو اس سے بلڈ سرکولیسن اچھا ہوتا ہے اور ہماری جو ہے بیماریاں کم ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اور یہ سم کھیلوں کو کھیلنا چاہیے اور اس پر دھیان کرنا چاہیے کہ ایسا کھیل کھیلے جس میں ریسٹ نہ ہو صرف مطلب رننگ وننگ وغیرہ ہو دھنیہ واد